جی ہاں دیہاتی علاقوں میں کھیل کھیلنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی گاؤں سے ہوں میں نے بھی کھیل کھیلے ہیں تو مجھے پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ جم وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں جو انسان لوگ ورک آؤٹ کر پائیں اس لیے وہاں کے لوگ زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ کبڈی کھیلتے ہیں کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ کھوکھو کھیلتے ہیں میں نے بھی کھیلا ہے میں کھوکھو بہت کھیلتی تھی اور کبڈی کھیلنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی صحت بھی بنی رہتی ہے ان کو ان کا شریر بھی صحیح رہتا ہے جس سے ان کو بھوک بھی صحیح لگتی ہے وہ کھانا اچھے سے کھا پاتے ہیں کیونکہ ورک آؤٹ تو وہ کر نہیں پاتے اس لیے ان کو کھیل کھیلنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی بھی بنی رہے تندرستی بھی بنی رہے وہاں پہ اتنا نیٹ ورک ہوتا نہیں ہے کہ وہ فون چلا پائیں تو اس لیے وہ فون میں تو کوئی گیم کھیلتے نہیں گاؤں میں زیادہ تر خود ہی کھیل کھیلتے ہیں ایک دوسرے میں پیار بڑھا رہے رشتے مضبوط رہیں وہاں کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں اس کھیل کے ذریعے میرے گھر کے پیچھے ایک میدان ہے وہاں پہ کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اپنی صحت بنی رہتی ہے صحت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں پہ لوگ زیادہ تر کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں گاؤں میں اسی لیے زیادہ کھیل کھیلا جاتا ہے